हाँ मैंने यहाँ से अपने क्षेत्र के पास से ही एक लक्कु मीणा जी है जो काफी अच्छा डांसिंग सीखाते हैं वो डांस सीखातें हैं काफी प्रसिद्ध है उनसे डांस सिखाया है हमारे ही पास में करौली क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ पर और जो वो बहुत ही अच्छा डांस सीखाते हैं तो मैंने उनसे डांस सीखा है और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सिखाया है और जो हमारी जो मैंने अपने जीवन में एक कोरियोग्राफी बनाई थी वह बहुत ही अच्छी बनी थी उसपे मैं खुश हूँ उसको बना के काफी खुश हुआ था वह काफी प्रसिद्ध भी हुई थी लोगों ने भी काफी अहमता दी थी उसको लोगों को भी काफी पसंद आई थी इस वजह से मैं इससे बहुत ही खुश हूँ